आथिखालाव जों सासे सासे हादोरनि सासे सासे नाग'रिग एबा सिटिजेन थामहिनबा नोगोरारि जानानै जोङो जेब्ला जोंनि भारत हादोरनि बिसायख'थिआव बाहागो लायो भारत हादोराव बिसायख'थिया जेराव बा बोसोरनि उन उनाव जायो बे बिसायख'थिआव गोबां समावनो जों बाहागो लाबोदों सासे सासे आबुं सिटिजेन हिसाबै नोगोरारि हिसाबै दासिम बे बैसोसिम आं गोबां खेब बे बिसायख'नाय समाव बाहागो लाफेरबाय नाथाय बाथ्राया जादों मा जोंनि हादोराव मोनसे गोख्रों कनस्टिटिउसन जायखौ जों संबिजिर बुङो बे संबिजिरखौ दहाय लानानै जोङो सासे सासे नोगोरारि हिसाबै गोख्रों सासे बिजाथिखौ सायख'नो हायो नुदों बे बिसायख'थिनि समाव आथिखालाव जों गोबां जेंना जेंसिजों जोङो मोगा मोगि जाबोदों सम सम बे जेंना जेंसिनि थाखाय जों सासे सासे नोगोरारि हिसाबै सासे सासे सिटिजेन हिसाबै सम सम जोङो आनदायनोबो गोनां जादों मानोना बबे मोजां बबेयो मोजां बबेयो गाज्रि बेखौ सायख'नायाव बे सायख'नायाव जों माब्लाबा आनदायनोबो गोनां जादों बेनो जादों बे गिदिर मोनसे जेंना बे जेंनाया नुजाथिदों जाय बिथांमोना गासैखौबो नङा गासैबोनि गेजेराव खायसे खायसे जाय बिसायख'नायनि थाखाय बिजाथि जादों बे बिजाथिफोरनि बिसोरनि जि मावनाय दांनाय बिसोरनि सोलिनाय बेवहाय जोङो बिथांमोननि मावनायनिफ्राय बे जेंनाफोरा सोमजियो सोमजिबोदों जों मोनबोदों बे जेंनाफोरखौ जों बेफोरखौ साननो हायो सम सम बिथांमोना जोंखौ आनदायहोयो बिथांमोना जोंनि बे बिसायख'नाय समाव गोबां रां रुफानि लभ दिन्थिनानै माखासे नोगोरारिफोरखौ माखासे सिटिजेनफोरखौ बिथांमोना बायलाय फानलाय बेखौ खालामनायखौ जों नुबोदों मानोना बियो जानो मोनदों जोंनि बेलायाव जोंनि गेजेराव जाय बिथांमोना थारैनो आनदायदों बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ सायख'नायाव सिस्टेमजों खारनायाव जोंनि मोनथायखौ जोङो होनायाव जोंनि बे बिसायख'नायाव होन बा जायखौ इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो सासे सासे नोगोरारि हिसाबै भट होनो मोनो बे भटनि बेसेना जोबोद ओंथि गोनां बेसेना जोबोद बेसेन बरहा जोंनि गांसे गांसे भटा जोबोद बेसेन बरहा जाय भटजों जों सासे गोग्गो मोजां गोथों सुबुं बिजाथि जों बिसायख'नो हायो बे बिसायख'नाय समाव जेंनाया बेफोरनो नुजाथिदों माखासे आं दानि बुंखाबाय माखासे बिजाथिफ्रा थाखा फैसाजों बायलाय फानलाय खालामनानै जोंखौ आनदायहोयो जोंनि सुबुंफोरखौ जोंनिनो नोगोरारिफोरखौ आनदायहोयो बेनो मोनसे देदसिन जेंना जोंनि गेजेराव सोलिबाय दङ जेब्लासिम जों बे जेंनानिफ्राय जों बारग'हाया जों जेब्लासिम जोङो सासे सासे नाग'रिग हिसाबै गावनि गोग्गो मोनसे मोनथाय भट बे भटखौ मोजाङै सासे जोबोद गोग्गो बिजाथिनो जों जेब्ला जोंनि भट होनाय मोनथायखौ थामहिनबा जोंनि भटखौ जों होनो मोना होनायनि खाबुखौ जों मोना अब्लासिम बे जेंनाया थाबाय थागोन जाय जेंनानि थाखाय जोंनि बे हादोराव खुंथायाव थानाय खुंथाय गोहोनि बिबानखौ लाहैनाय बिजाथिफोरा सुबुंफोरा जोंनि हादोरखौ सालायनायाव दैदेननायाव गासैबो नङा माखासेया फेलें जादों जाय फेलें जानायाव जों जोंनि गासै नाग'रिग जोंनि सुबुं जोंनि सिटिजेन रायजो राजाफ्रा बेनि मोगा मोगि जानांदों बेनिखायनो बिसायख'नाय समाव जाय जेंनाफ्रा जोंनि थाखाय जोंनि सिगाङाव नुजाथिबाय थायो बे जेंनाफोरखौ जों गैया खालामनो थाखाय गुबैयै जों सासे सासे राफोद सिटिजेन जानो नाजानाया जोंनि साफ्रोमबो नोगोरारिनि मोनसे बिबान नङाब्ला बिसायख'नाय समाव जेब्ला बेफोरबायदि जेंनाजों जेथोजों बिसायख'नाया बारलांबाय थागोन मोनसे समाव बे रोखा जाहैनो हागौ जाय समाव जोङो जोंनि बे समायना हादोरनि खुंथाइखौ सोरबा जोबोद गाज्रि रायख'स सुबुंफोरनि आखाइयाव जोङो होनो गोनां जानो हागौ जाय रायख'सफ्रा जों गासैबो नोगोरारिफोरखौ लाफानानै बे हादोरनि गासैबो धोन सम्फथि सिलिंखार खालामनो हागौ